हाँ हमें लगता है कि हाँ हमें बच्चों को हिंदी भाषा सिखाना चाहिए क्योंकि हमारी हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है जो कि हमारे लिए एक पहचान है और हम हिंदी भाषा को भूल नहीं सकते हम चाहते हैं कि हिंदी भाषा आगे बढ़े हमारे क्षेत्र से भी हमारे बढ़े हमा देश में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा हिंदी भाषा है जो कि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है इस कुस से सिखाएँ इसको सभी बच्चों को सिखाना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि यह भाषा बहुत ही सरल और अच्छी मानी जाती है यह हमारी भाषा बहुत ही पुरानी भाषा है जो कि सब बोलते हैं और अच्छे से समझ में आती है और हम चाहते है कि हमारी भाषा बहुत ही अच्छी है और अच्छे से हमारे हमारे देश में इस भाषा का उपयोग किया जाता है और हिंदी भाषा बहुत ही अच्छी लगती है बोलने में भी और हिंदी भाषा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको सभी बच्चों को सिखाना चाहिए और हमें इस भाषा को आगे आगे बढ़ाना चाहिए और हम चाहते हैं कि यह भाषा हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बोली जाए जिससे कि हमारी भाषा का अधिक से अधिक विकास हो और हमारी भाषा आगे बढ़े और हम हमारी भाषा को अच्छे से सीखें और अच्छे से सिखाएँ